अगरचे हम बात करे तो हम बिमा कवरेज से ख़ुश हैं एवं संतुष्ट हैं बिमा कवरेज एक ऐसी सुविधा है जिसमें लोगों को उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की हानि होने पर दुर्घटना घटने पर या फिर कोई भी एक प्रकार की समस्या हो जाती है तो उन सभी का इलाज कराने के लिए सरकार द्वा रा एवं बीमा कम्पनियों से उन्हें पैसे मिलते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है अगरचे कोई भी आर्थिक वर्ग का व्यक्ति अपना जीवन बीमा करा कर रखा हुआ है और उन्हें कभी भी किसी प्रकार की घटना या फिर स्वास्थी में हानि देखने को मिलती है तो वह अपने स्वास्थी को सही करने के लिए ऑपरेशन कराने के लिए बीमा की कम्पनियों से पैसा ले सकते हैं बिमा कम्पनीयां हमारे यहाँ के अस्पतालों में बीमा कम्पनियों को देखने के लिए कई सा रे ग्रुप एवं सूचनाएं आयोजित की जाती हैं बहुत सारे ग्रुप मौजूद हैं जो कि बीमा को देखते हैं हमें सरकार द्वारा भी कई सारे स्वास्थ्य से सम्बंधित सुविधाएं दी जाती हैं जैसे हमारा जो गोल्डन कार्ड होता है इस कार्ड के होने के पास अगर से आपके पास या आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी अस्पताल में जा कर के अपना इलाज करवा सकते हैं जिस पर हमें पचास पर्सेंट के सीधे भारी भरकम छूट मिल जाती है हम कोई भी इलाज करवाते हैं कोई भी मेडिसिन लेते हैं सभी में हमें पचास प्रतिशत की छूट मिल जाती है जिससे जो आर्थिक वर्ग के एवं कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं परिवारजन होते हैं उनको इलाज करवाने में बहुत ही सहायता मिलती है हम सरकार से संतुष्ट हैं